हलो हा ॿुधायो

हा सभु मिली वेंदव न हा अची वञो न हा अचो अचो चवां थो

हा तव्हांखे जे तव्हांखे छा छा छा खपे हेलो चवां थो तव्हांखे छा छा खपे मूंखे ॿुधायो मां भले तव्हांखे सेम्पलनि जा फ़ोटा मोकिलियांव थो सभु चवां थो तव्हांखे छा छा खपेव ॿुधायो हिकु दफ़ो मूंखे त भले मां तव्हांखे सेम्पल जा फ़ोटो मोकिलियांव थो हा पेन्ट त सभु मतलबु तव्हांखे डिज़ाइन में खपनि या प्लेन में खपनि प्लेन में त पोइ तव्हांखे हुन जा फ़ोटा मोकिले करे छा कंदुमि तव्हांखे ॿियो छा खपेव कुर्तियूं वग़ैरह हा त कुर्तियूं ऐं साड़ियुनि में तव्हांखे साइज़ कहिड़ी खपंदी हुई कुर्ती ऐं साड़ी में चवां थो साइज़ कहिड़ी खपेव ऐं कुर्तियूं तव्हांखे रेडीमेड खपनि या सिर्फ़ु कपिड़ो खपेव ठीकु आहे त तव्हांखे मां फ़ोटा मोकिलियांव थो कुर्तिनि जा ऐं साड़ी तव्हांखे कहिड़े टाइप में खपंदी हुई हा सिल्क में मिली वेंदव ॿियो ॿियो कोई असां वटि पोइ हिन में हाणे न्यू जेका वैराइटी आई आहे हुन में मां तव्हांखे फ़ोटा मोकिलियांव थो हिकु दफ़ो तव्हां ॾिसी छॾियो पोइ तव्हांखे तव्हांखे जंहिं महिल खपेव अचो हा वन पीस में बि असां वटि आहे जाम माल हींअर तव्हां हिकु कमु कयो दुकान ते अची वञो हा त तव्हांखे मतलबु मां ॾेखारे छॾियांव सामहूं साम्हूं तव्हांखे वधीक समुझ में अचे हा असांजे कपिड़े जी कॉलिटी कीअं फ़ो फ़ोटो में त मां केतिरो बि सुठो फ़ोटो कढा कॉलिटी त नज़र तव्हांखे ईंदी न हुन में तव्हांखे त अॼु अॼु ईंदव तव्हां हा ॿुधायो हा भले शाम ताईं अचो छोकी हाणे ॿियो नओं माल बि आयो आहे उहो बि हाणे मतलबु सॼो माल खुले पियो शाम ताईं अचो तव्हां भले भले तव्हांखे खपेव मां वो वोट्सअप ते हिन नंबर ते वोट्सअप स्टेट्स रखियल अथव सभु फ़ोटो तव्हां उहे बि ॾिसी वठो त तव्हांखे आइडिया इंदव त तव्हां मूंखे अची ॾेखारे छॾिजो हुन मां जेको खपेव अगरि कुझु त हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे अची वञिजो ठीकु आहे